डिसिजन जेन्ना करियराचें आसलें तेन्ना हांवें म्हाज्या भयणीक विचारलेलें की बाबा हांव खंयचें स्ट्रिमींत वचूं आर्ट्स सायंस कॉमर्स सो तेणें बेजिकली सायंस केल्लें सो हायें म्हाज्या दिदीक विचारलेलें तेणें म्हाका सांगलें की तुका जेतून इंट्रस्ट आहा तितून कर आनी आय वॉज लायक मोर बॅटर इन आर्ट्स सो हांवें आर्ट्स केल्लें आनी हांवें तो प्रोपर लायक जितून जितून म्हाजे सबजेक्ट्स सोशल सायंस ऑर आनीक कितें कितें जितून म्हाजें परफेक्शन आसलें सो हांव तें सगळें पळोवन आर्ट्सांत गेलें आर्ट्स स्ट्रीम चूज केली हांवें सो इम्पॉर्टंट डिसिजना खातीर इफ लायक सपोज तुजो प्रोग्रेस एक येता तेन्ना कम्पलिटली पॉजिटीव इतून आसता तेन्ना तुजो एक सजेशन बरें येता सो हांवें म्हज्या भयणी कडल्यान एडवायस घेवून हांव आर्ट्स स्ट्रिमींत गेल्लें